گرم علاقوں میں پلوٹری فام کھولنے کے شرائط ہاں یہ ہے اگر گرم علاقوں میں پلوٹری فام کھولتے ہیں تو مرغیوں کو گرم لگ سکتا ہے ان کے لیے نقصان دہ داشت بھی ہوتی ہے ثابت بھی ہوتی ہے گرم کیونکہ وہ فارم کا مرغی ہوتی ہے اسے گرم جلدی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مر سکتی ہے اس لیے جب بھی مرغی فرم کھولیں تو ہمیشہ یہ بات کا خیال رکھیں کہ وہاں ٹھنڈ ہوا پہنچے ہمیشہ پیڑ ورکچھ کا جہاں ٹھنڈ جگہ ہو وہاں پر پولٹری فارم کھولنا چاہیے تاکہ اسے ٹھنڈ ملتی رہے اور اگر چیل سانپ کتا سے اگر کوئی نقصان ہو رہا ہو تو اسے جالی دار سے ڈھک دینا چاہیے اور ونڈو کھول دینا چاہیے تاکہ اسے ٹھنڈ ملتی رہے کیونکہ اسے گرم بہت جلدی لگ جاتی ہے اس کا صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا چاہیے اسے اچھے سے اچھے کھانا کھلانا چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ تندرست رہے پانی بھی پلانا چاہیے نہلانا چاہیے اور اچھے سے خیال رکھنا چاہیے تاکہ اسے تاکہ وہ صحت مند رہے گرمی نہ لگے اسے گرمی بہت جلد لگ جاتی ہے